एह्दे च असें पुच्छेआ गेदा कोई पंज डिस्टकें दे नांऽ सनाना ते जेह्कियां मिगी चेत्ता न पैह्ली ऐ जम्मू ते दुई ऐ कठुआ ते त्रीह् ऐ उधमपुर चौत्थी ऐ रियासी ते पंजमी ऐ श्रीनगर एह् डिस्टकां जेह्ड़ियां मिगी चेत्ता न